हम सब फूल गेंदे उगाते हैं चमेली हो गया चमेली चम्पा गेंदा कमल फूल गुड़हल ऊक अमरूद पौधे उगाते हैं खेत में हम लोग धीरे पानी डालते हुए पौधे को उगाते हैं वो हमारे लिए सब्जी फल फ्रुट चमेली फूल के बारे में फूल गेंदे कटहल पौधे हम सब मिलकर उगाते हैं अच्छी से अच्छी देखभाल फूलों को करते हैं फूल हमारे है गेंदे से ज़्यादा ज़्यादा हमारे खिलते हैं गुड़हल हो गया जैसे हमारे लगा दिए बहुत ज़्यादा फूल फूलते हैं और ये गुड़हल के गुड़हल के बारे में हमारी पानी डालते रहते हैं गुड़हल चमेली चमेली हम लोग पेड़ लगाए उगता हुआ हमारा बेली के जैसे खिलता हुआ रहता है पानी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देते रहते हैं हम लोग देखभाल हम सब करते हैं फूलों के बारे में हम अच्छी से अच्छी देखभाली करते हैं इसी के कारण हमारा फूल उगते हुए मार्केट में बिकते हैं जो भी हम सब है फूल के कारण अच्छे से अच्छे फूलों को उगाए हैं इसी बारे में हम लोग फूलों के देखभाली करते हैं किसी में चमेली लगा दिए चमेली का फूल अच्छे से अच्छे दिखो गुड़हल हो गए गुड़हल के बारे में हम लोग अच्छे से अच्छे उगाते हैं गुड़हल के जैसे हमारे चमेली चम्पा किसमिस गेंदा धीरे और गेंदा लगा देते हैं गेंदे के अच्छे से फूल होते हैं गेंदे के जैसे हमारे हो गए गुड़हल के कमल कमल हमारे पानी में से उगाते हुए हैं इसी के कारण हम लोग पौधे सब सब करते हैं फूलों के कारण